खाना बनाना केवल महिलाओं का काम ही नहीं है आजकल आजकल आधुनिक युग को देखा जाए तो अच्छा से अच्छा खाना पुरुष भी बनाते हैं और अच्छे से अच्छे किस्म के जो है शेफ जो है ज़्यादातर पुरुष ही है तो महिलाएँ ही आज के जीवन में खाना नहीं बनाती है पुरुषों भी इस चीज में बहुत ही आगे है और पुरूष को खाना बनाना सीखना भी चाहिए हमारे यहाँ के पुरुष कभी कभी खाना बना लेते हैं लेकिन बहुत सारे पुरूष ऐसे हैं जो खाना नहीं बनाते इसमें महिलाओ के साथ साथ पुरुषों को भी खाना बनाना बहुत ही जरूरी है